नीक तऽ लगै छै काजे कागजे कलमपर लिखनाइ मगर की होइ छै पहिलुका युगमे देखियौ द बीस साल पच्चीस साल तीस साल पुरानामे देखियौ तऽ नहि छलैए मोबाइल आओर नहि छलैए लैपटॉप ईसभ किछु नहि छलैए तऽ लोक की करै छलखिन हेँ कि अपन एगो पेन लै छलखिन हेँ एगो कागज लै छलखिन हेँ आ किछो लिखैके छै किनको चिठ्ठी देबयके छै या किनको आवेदन देबयके छै तऽ उएह से दै छलखिन हेँ लिखयके दै छलखिन हेँ आब आइके दुनिआँमे देखियौ कि की होइ छै मोबाइल छै बड़का बड़का टाके लैपटॉप छै कम्प्यूटर छै तऽ उएहसभ पर ही ई इमेल करैके रहै तऽ या ह्वाटसअपपर कोनो चीज फोटो भेजैके छै या किछु लिखैके छै या किनको शादीके छै न्यौता देबयके छै तऽ अहाँ मोबाइलेसँ दऽ दिअ लिखि कऽ दऽ दियौ कम्प्यूटरसँ दऽ दियौ तब आइ काल्हि पहिले जे छलै शादी ब्याह जे होइ छलैए तऽ कार्ड छपबा कऽ हुनका घरे जाइ छलै देबय लेल आब की होइ छै मोबाइलेपर कार्ड छपबा जाइ छै आ कम्प्यूटरपर आ हुनका घरे पहुँच जाइ छै तऽ बात ई छै कि जाहि हिसाबसँ प्रकृति चललैए जे हिसाबसँ सरकार हरेक चीजके सुविधा देलखिन हेँ हम मानवसभके हम मनुष्यसभके तऽ ओहि हिसाबसँ हमसभ चलै छियै पहिले नहि छलै सुविधा तऽ नहि होइ छलैए पहिले पेने कागजसँ सारा चीज होइ छलैए आ आब छै ओतेक सुविधा आब तऽ इलेक्ट्रोनिकके दुनिआँ भऽ गेल छै मोबाइलके दुनिआँ कम्प्यूटरके दुनिआँ तऽ जतेक काज होइ छै सभ मोबाइलेसँ होइ छै लैपेटॉपसँ होइ छै तऽ सुविधा अनुसार आब आइके दुनिआँमे देखियौ तऽ जखनि अहाँ कागज पेन खोजबै ओहिसँ पहिले मोबाइल अहाँके हाथमे रहत जल्दी जल्दी मोबाइलसँ कऽ लेबै आ तऽ फास्ट फास्ट काम भऽ जाइ छै जल्दी जल्दी काम भऽ जाइ छै तऽ ओहि लऽ कऽ आइके दौरमे मोबाइले आ लैपटॉप ठीक छै